हमरा सभके एना प्रयोग छै हमरा आरके कि मतलब दिल्ली गेलियै घुमै लए देखैमे बहुत अच्छा अच्छा चीज इण्डिया गेट रहै इन्दिरा गाँधीके कोठी रहै वहाँ सभ कोइ गेलियै रहए इण्डिया गेट भी गेलियै तऽ बहुत सुन्दर सुन्दर बहुत अच्छा लागलै देखैमे बहुत अच्छा आदमीसभ मेलासभ लागल रहै बहुत अच्छा लागै देखैमे इण्डिया गेट भी अच्छा रहै हमरासभ इन्दिरा गाँधीके कोठी गेलियै देखै लए वहाँ भी बहुत सुन्दर वीडियोसभ बनल रहै बहुत अच्छा लागलै देखैमे परिवारके साथ गेलियै बाल बच्चाके साथ गेलियै गाँधी जीके कोठी देखलियै सभचीज देखलियै हर मतलब कि जगह घुमलियै फिरलियै देखलियै जे अमिताभ बच्चनके काला बिल्डिंग भी रहै वहाँ भी ओसभ भी देखलियै बहुत अच्छा लागलै देखैमे घुमलियै फिरलियै रूट रस्ता भी बहुत अच्छा रहै हमरासभ ट्रेनसँ गेलियै रहए परिवारके साथ देखलियै सुनलियै घुमलियै फिरलियै अच्छा लागलै रहए दिल्ली गेलियै हमरा सभ तऽ परिवारके साथ गेलियै रहए बहुत अच्छा लागलै घुमै फिरैमे खुशीसँ सभ परिवार गेलियै घुमलियै फिरलियै देखलियै सुनलियै बहुत सुन्दरसँ अच्छासँ घुमलियै फिरलियै गेलियै देखलियै सुनलियै कि बहुत की कहै छै दिल्ली इण्डिया गेटके पास हमरा सभ रहियै बैसल रहियै रहए रहियै देखै सुनैमे बहुत अच्छा लागलै घुमैमे की कहै छै साइँ बाबाके भी मन्दिर गेलियै रहए दिल्लीमे साइँ बाबाके मन्दिर छै ओ साइँ बाबाके मन्दिर भी गेलियै घुमयके लिए बहुत अच्छा लागै देखै सुनैमे बहुत घुमैवला ओसभ फिल्ड रहै घुमैबला देखै सुनैबला देखलियै सुनलियै घुमलियै फिरलियै हमरा सभ बहुत अच्छा